सखी समूह में हम लोग जुड़े हैं मेरे जो अध्यक्ष है वो उनका नाम मीरा है सखी समूह में हैं और हम लोग पैसा भरते हैं हफ्ते का दस रुपये और यही सब है काम और पूजा कथा में हम लोग ओढ़तें हैं पहनते हैं साड़ी कपड़ा जो मर्जी करता है लेते हैं बच्चे हैं उनका भी और मेरे घर पर प्रधान है बाजू में गोसाँई अच्छा प्रधान हुआ है तीन साल हो गया अभी ये नल हैंड पैम्प लगवा रहें हैं और सड़क वड़क थोड़ा बन गई है अच्छा काम कर रहे हैं और अभी हमारे सब घर पर आने में थोड़ा अभी समय है वो भी काम चालू है

और और जो नरेगा का पैसा मिलता है साठ साल वालों को उन लोग का भी मिल रहा है सब यही है और कोटा भी मिलता है यही सब प्रधान सही है हम लोग महिलाएँ मिल के अपना यही करते हैं

और हो हो गया थे फिर